औ हेल'

आङो न'आवनो

ए सोर सोर

औ जेया गांबेसे आंनावथ' गांसे गांनै दङ औ औ ओरैनो मानसिया बुरजा जाबायना

औ औ होनबालाय माबाबो लांजागोनदां बै बे गौरां सेरावहाय माबा दंना बिलो मोनसे फिसा दंना बे गोथौआ बेवहाय दुरा बोनो दुराखौबो लांजागोन्दा

दुराया गांबेसे जाखो हायो लायनांगोनसो दुराया ए माने दुराया मालायनावसो नालाय औ लायनां बिहैनांगौसो औ बिनायालायथ' माने मोनखागोन माबा मा होनो न'खरनिखासो बिदानि लायबानो मोनो ओमफ्राय खबाय ना

दे मनाफोर लादो मना गिदिर मोन्थाम मोनब्रैसो औ ओमफ्राय ओरै थांनाया बबेजों थांगोन दे जागोनदे ओमफ्राय होनब्लाथ' आङो ससे बाइक जोंसो थांनांसिगोनना औ बाइक जों थांनानै बाइक खौ मन्दिराव दोनसै मन्दिरनिफ्राय ओरै बारस'नानै थांसै ओमफ्राय बोरो बिसोर फैखाजोब्बाय बिसोर फैखाजोब्बाय माखासेफ्रा बिसोरोजों सोर नोंजों सोर सोर दङ बिसोर फैखाजोबबाय माखासेफ्रा

औ दे दे दे होनबालाय दसे थाथ' आं थांगासिनो दं ओंखामबो जायाखै नै ओंखाम जानानै थांनोसै औ औ औ दखानाव औ औ दे ओम दे औ दे दे